हमरा आरके बच्चा रहियै ने नहबै धोयमे खूब बढ़िआँ लागैट रहै एगो पुल रहै ओहि तर नहयने नहयने गेलियै पानिमे तऽ बहुत देरसँ रहि गेलियै बहुत देरसँ पानिमे रहि गेलियै तऽ आब ओन्नऽ सँ एगो साँप आबैत रहै आब कहियै भगबै से भगबै केन्नऽ फेर अतना पानि रेतीके अयलै जे निकलि टपकि गेलियै आ बच्चा तऽ एहिठमा हमरा सभके नहबयके अथी जे प्रैक्टिस रहै छै बा सियानो तकमे हमरा आरकेँ नहबयमे दिक्कत कोनो नहि होइ छै ओ पानिमे घुसि गेलियै बहुत कलासँ पानिमे रुकि गेलियै रुकयके बाद ओन्नऽसँ एगो साँप चलि आबैत रहै आब कहियै कोनए निकलबै पर तामे एतना ने भेलै जे पानिके रेती खूब जोरसँ अयलै पानिके रेती जोरसँ अयलै कि बस टपकि कऽ निकलि गेलियै पुलके तर दऽ कऽ ओहि साइड पुलके तर निकलि गेलियै फेर कहलियै सएह आब एहिपारमे जे ओ फेर हमरा लौटनाइ छै ओहिपार फेर ओहि पुलके तर दऽ कऽ वापस हम एहि पार आबय पड़लै एहि बा पार आबय पड़लै बस फेर एन्नऽ सँ एगो आदमी कहै छै है तू केना टपकि गेलहक कहलियै हमरा देखै छियै एना एना छै साँप छै आर ओ साँप भी घेर लै छै बहुत कलासँ पानँ ओना रोकय पड़ि गेलै पानिमे रुकैत रुकैत रुकैत रुकैत तकरबाद परेशान तखन पानिके परेशर बढ़लै परेशर बढ़लै की ओहिसँ ओहि दऽ कऽ निकलि गेलियै पुलके तर दऽ निकलय पड़लै फेर पुलके तर दऽ कऽ हमरा वापस आबय पड़लै एहि जगहपर तऽ अहिना होइ छै अहिना दीदी अहूँके हएत ओतय किछो भी मिल जायत अहाँके टपकय पड़त हम तऽ टपि गेलियै पानिके तर दऽ कऽ पुल्ला पुल छै ओ पुलके तर दऽ कऽ एहि पार ओ पार टपि गेलियै एहि पार आबि कऽ टपि गेलियै साँप रहै बेचारा अपन ओ केन्नऽ गेलै नहि गेलै हम ओकरा नहि देखलियै पानिके रेता जे बढ़लै ने तऽ ओहीपर निकलि गेलियै पानिके द्वारासँ